पैदल यात्रा हमसभ जाइ छी तऽ जेनाकि देवघर जाइ छी तब पहाड़पर चलयमे झाड़ीमे चलयमे बहुत ढङ्गके अथी बुझाइए तऽ उएह खूब अच्छा बुझाइए ओहिके बादमे एक बार वैष्णो माता गयलहुँ तऽ वैष्णो माता गयलहुँ इहाँसँ रहय दियौ कटरासँ पैदले चललहुँ बहुत लोकनिकेँ देखै छियनि घोड़ापर खच्चरपर चढ़ि कऽ जाइ छथि हमरो सङ्गी कहलनि जे नहि चलू अहाँ इएहपर चढ़ि कऽ कहलियै नहि पैदले यात्रा चलू पैदलेमे हमरा अच्छा बुझाइए खूब नीक लागल तऽ हमसभ इहाँसँ पैदले चललहुँ तीन आदमी छलहुँ तीनू चारू आदमी पैदले जाइत जाइत तब वहाँ पैदल तऽ वैष्णो माता पहुँचलहुँ वैष्णो मातामे बहुत अच्छा ढङ्गके पहाड़पर जाइ छलहुँ अबै छलहुँ कहएँ पहाड़ एक ताड़ ऊँच बुझाइ छलय कहएँ एक ताड़ नीचाँ कहएँ पहाड़ एहि ढङ्गके बुझाइ छलय जे खँघरल जे बुझाय जे आब जाइ छी कहीँ गिर जायत देह उहपर ओतहु की जय माता दी माताके नाम लैत अपन भागल जाइ छलहुँ एहि ढङ्गसँ जाइत जाइत वहाँ पहुँचलहुँ तऽ ओतय बाण गङ्गा छलनि पहाड़पर हुनका गङ्गामे स्नान कऽ कऽ माता वैष्णो माँके दर्शन कऽ कऽ तब अयलहुँ तऽ एकटा बड़ी ऊँचके पहाड़ छलय ओहिपर मे कहलखिन जे भैरवनाथके मन्दिर छै ओहि मन्दिरपर जायके ओहि मन्दिरपर मे फेर हमसभ गयलहुँ ओहि मन्दिरपर बड़ा ऊँच मन्दिर छलय पहाड़ेपर बुझाय ओ बसल छथिन पहाड़ेपर पैदल जा कऽ एहि एहि वैष हुनका दर्शन कयलहुँ भैरवनाथके तऽ भैरवके दर्शन कऽ कऽ तब फेर नीचाँ उतरलहुँ फेर वहाँसँ पैदल चलयमे अबैत अबैत फेर करीब रहय दियौ बड़ा देर तक हमसभ पैदले चललहुँ तब आबि कऽ पहुँचलहुँ